मां हिक कुर्ती वरिती आहे इहा कुर्ती मां सेंट्रल मार्केट मां वरिती आहे सेंट्रल मार्केट मां लिबास नाले हिक वॾो शो रूम आहे जिते इलाही सारी कुर्तियूं वॻा ऐं साड़ियूं मिलंदियूं आहिनि मूंखे हीअ कुर्ती ॾाढी वणी इन करे मां वठी वरिती इन कुर्ती जो मुल बि वधीक न आहे केवल हज़ार रुपिये में मूंखे हीअ कुर्ती मिली वई हीअ कुर्ती ॾाढी सुठी ऐं सॉफ्ट आहे हीअ कुर्ती माम जॾहिं हिक विहांव में पाए वियमि त मुंहिंजी सभई सा साहेड़ियुनि उनजी ॾाढी सारह कई कुर्ती एॾी सॉफ्ट आहे की पाइण में लॻे थो जीअं कुझु पातो ई कोन्हे सॉफ्ट ऐं सुंदर कुर्ती ॾिसी सभई मूंखां पुछनि था की मां हीअ कुर्ती किथां वरिती आहे हाणे मां लिबास मां बि ॿियनि कुर्तिनि लाइ बि व वेंदी आहियां हुनमें काफी सारियूं कुर्तियूं मिली वेंदियूं आहिनि हीअ कुर्ती त रंग बिरंगी बि आहे ऐं नग बि लॻिया आहिनि त ॾि ॾिसण में ॾाढी सुठी थीं लॻंदी आहे हिन कुर्तीअ में मूंखे पायण में ॾाढो सुठो लॻंदो आहे